साढ़े इंडिया च जैलूं अस निक्के होंदे हे ते अस ओह् खंदे हे साग सुग खंदे हे अजकल्ल मोमो शोमो चली पेदे बड़ा किश चली पेदा लेकिन एह् जेह्की चीजां हियां बड़ी शैल हियां अस घराट जंदे हे आटा लैने ई ते उत्थां आटा आह्नना फ्ही ओह् उस्सी आइयै बनाना बनुना ते ओह् उस टैम छड़े साग सुग ही होंदे हे ते अजकल्ल ते बड़े चाईनीज चीजां चली पेदियां जेह्कियां नेईं खानियां चाहिदियां लेकिन सारें कोला स्हेई चीज इयै ही पराने जमानै टोड्डे टुड्डे होंदे हे कढ़ियां होंदियां हियां कचालूं होंदे हे और केह् होंदे बड़ियां बुड़ियां बनांदे हे लोग अप्पू लांदे हे घर ते उऐ डिशेस होंदियां हियां ते साढ़े इंडिया च एह् बाह्र च इं'या फेमस निं हैन पर साढ़े इंडिया च एह् साढ़े जेह्के ग्रांईं लाकें प्हाड़ी लाकें इयै चीजां चलदियां टोड्डा होइया आटा होइया ओह्दे बाद ओह् निक्की मुट्टी चीजां होइयां ओह् साग होई गे कतरेड़े दे साग होई गे ते ओह्दे पत्तर होई गे लोग ते मरचें दे पत्तर बी खंदे हे बस ओह्दा साग बनाइयै उस्सी बी खंदे हे ते मर्चां बी खंदे हे ते आपूं लांदे हे बाड़ियें ते इयै चीजां होंदियां हियां और अजकल्ल ते इं'या पिज्जे पुज्जे पता निं केह् केह् चली पेदा ओह् वी डिशेस बाह्र दी डिशेस साढ़े इत्थे दी डिशेस निं हैन ओह् मतलब साढ़े इत्थें दा खाना निं ऐ ओह् साढ़ा इत्था खाना निं ऐ ओह् ते साढ़े इत्थें दा खाना इयै हा और और एह् सुट्टू गुट्टू होग्गे पीछे बड़ी चीजां होंदियां अजकल्ल पैह्ले इत्थें त्रिड़े बूह्टै पर फुल्ल लगदे हे ओह् खंदे हे ते पुल्ले पुल्ले होंदे हे ते सरेआं साग होंदा हा ओह्दे बाद आपूं लांदे हे सरेआं साग ते ओह् लांदे हे सरेआं साग कम्म कम्म जाना जागतें ते इत्त जगलें च चिट्टियां थ्होंदियां हियां फल्लियां जनेहियां ओह् तुप्पी तुप्पियै खंदे हे ओह् थ्होंदियां हियां ओह् खंदे हे ते ओह् बड़ी मुश्कलें थ्होंदियां हियां उऐ डिशेस बनांदे हे उऐ खंदे हे ते पापुलर फूड जेह्का कि पुच्छा दे के पापुलर फूड साढ़े इंडियां दा इं'या केह् आक्खदे उस्सी ओह् हा छिल्ले छुल्ले बी खंदे हे लोक पर ओह् पापुलर निं ऐ फूड निं ऐ ओह् थोह्ड़ा इं'या ओह् इं'या हा